हैलो जी सर बोलिए क्या सहायता कर सकते हैं जी सर मैं आशीष कुमार बात कर रहा हूँ हाँ जी कौनसी लेनी है नेक्सॉन जी सर बिल्कुल लीजिए बढ़िया मोडल है टॉप मोडल है अभी आया है जी सर इस की प्राइस प्राइस आठ लाख से है सुविधा एयर कन्डिशन है डिस्प्ले है इस के अंदर डिस्प्ले में आप को फ़्रंट और बैक दोनों बगल कमेरे मिलेगें जो आप डिस्प्ले के अंदर शो करेंगे आप को पीछे झाँकने कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी मल्टी कार है स्पीड इस की अच्छी खासी है तो आप को कम्पनी बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर आप को साल भर तक कम्पनी बिलकुल फ्री सर्विस देगी जी सर इन्श्योरेन्स में भी मिल जाएगी और आप कैश लेना चाहें तो कैश में भी मिल जाएगी आप को सर्विस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे आप की गाड़ी कहीं भी बंद पड़ जाए आप हमे कॉल लगाइएगा आप को फ्री सर्विस दी जाएगी एल आई वील्स मिलेंगे सर ना सर आप को आप को पसंद नहीं आए तो आप उन को चेंज करवा सकते हो सर जी सर एक्सचेंज में भी हो जाएंगे आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं सर ब्लैक शीशे ब्लैक बिल्कुल ब्लैक नहीं मिलेंगे आप को ब्लू कलर में मिलेंगे सर ब्लै सर ब्लैक शीशों पर क्या है कि गोवररनमेंट ने रोक लगा रखी है ब्लैक शीशे इसलिए नहीं मिलते आप को ब्लैक शीशे के अंदर आप बंदा दिखता नहीं है अंदर कौन है इसलिए ब्लू कलर मिलेगा शीशों का रेड कलर है ब्लू कलर है वाइट कलर है ग्रीन कलर है ना सर आप को पहले बुकिंग करानी पड़ेगी आपन आप बुकिंग करने के बाद चार दिन बाद या पाँच दिन बाद कभी भी आ सकते हो न नंबर प्लेट सर फ़र्स्ट सर्विस पे मिलेगी आप को जी सर फर्स्ट सर्विस सर कम ज़्यादा नहीं कम से कम दस हज़ार चलाने पर आप करा सकते हो और आप आपनी सेफ्टी के लिए पहले कराना चाहो तो पहले भी पाँच हज़ार पे करा सकते हो सर जी सर कब आओगे आप हाँ सर पाँच बजे से पहले आना आप जी सर बिल्कुल आप आइएगा आप आप का हम आप को बताएंगे बिल्कुल पूरी सुविधाएं ठीक सर